हेलौ द नंबर यू आर कॉलिंग हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड प्लीज स्टे ऑन लाइन ऑ कॉल लेटर आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है कृपया लाइन पर बने रहें अथवा कुछ देर बाद कॉल करें द नंबर यू आर कॉलिंग हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड प्लीज हेलो हँ हेलो की कीसभ लेबै कोन कोन गाछ गाछ छै आम छै लीची कटहर अनार हर सभकिछुके गाछ छै हँ कोन चीज दू सए डेढ़ सए हँ भए जेतै डेढ़ सए आरके रेंजमे डेढ़ सए आगू हँ कोन चीज हँ डेढ़ सए एको सए भए सकै छै कतेक लेबै से हँ हँ आम बम्बइ छै कलकतिआ छै किशनभोग छै सभ आम छै हँ सो छै सभ गाछ छै हँ कोन अमला हँ हँ

ह्म्म हँ छै हँ हँ ऑनोलाइन चलै छै ह्म्म ह्म्म ह्म्म चलू हँ